اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو پوری دنیا میں کہیں سنی نہیں جاتی جیسے کہ اب انگریزی لے لو انگریزی کا ایک اپنا ایک انداز ہے اور ایسے کئی دنیا میں ایسے کئی زبان ہے جس سے اپنی اپنا ایک وجود ہے لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جس کے ذریعے آپ اچھی بات پیش کر سکتے ہیں آگے والا جلدی متاثر ہو سکتا آپ کی اردو زبان دیکھ کر تو اردو بہت متاثر کرنے والی زبان ہے جس سے غزل اور کئی شعر و شاعری بھی ہوتی ہے جس سے آگے والا بہت جلد متاثر ہوتا ہے اردو ایک بہت اعلی درجے کی زبان ہے